जी ॿुधायो हा हा ॿुधायो ॿुधायो पिया छोकिरी हा थी वेंदो न ॿुधायो तव्हांखे छा छा ख ठहिराइणो आहे

हा हा थी वेंदो हा हा ॿियो कॿटु कॿटु रूम में ठहंदो न हा हा हा थी वेंदो न हुनखे असां मथां खां हिकु वॉलपेपर लॻाईंदा तव्हांजे भिति वांगुरु जीअं त ख़बर न पए हू कॿटु आहे हा हा उहो थी वेंदो रूप चेंज करे वठंदासीं असां

हा अचे थी अचे थी ॿियो ॿुधायो अच्छ त हुन सोफा खे ठहिराइणो आहे तव्हांखे नवो कराइणो आहे हा हुनखे बि नवों कराइणो आहे तव्हांखे छा घणो टाईम थी वियो तव्हांखे सोफा वठी करे अच्छा छॾो कपिड़ो कपां सभु चेंज करिणो पवंदो ऐं हेठा बि मूंखे लॻे थो सड़ी वियो हूंदो त हेठां जो पाटियो बि चेंज करिणो ई पवंदो बदलाइणो पवंदो मां हाणे अचां थो मंझंदि जो ॾिसी करे सभु जांच पड़ताल करे करे तव्हांखे अघु हुते ई ॿुधायां थो हा हा मां हुते अची करे तव्हांखे ॿुधायां थो हलो हरी ओम